ग्रामीण लोकके लेल कानूनी सेवाके सामने आबै वला दिक्कत ई छै जेना कि वकील नहि होइ छै किएकि गरीबके पैसाके दिक्कत छै आओर वकील सबके पैसा चाही पुलिसो सब जे छै से अपन अपन काममे रहै छै बिना भेट जे छै ओकर आर्डरके बिना काम नहि करै छै वकील सबके पैसा चाही अदालत सबमे जे छै से कानून दला अथि सब चलै छै दलाली सब चलै छै ओतऽ वकील सब जे छै जजो सब जे छै से पैसा पर बिक जाइ छै ताहिके बादसँ आओर हमरा सबके स्टेशन जेना कि स्टेशनमे केओ भी दिक्कत अथि करतै तऽ ओकर दूर छै बहुत गाँमसँ जे हमर सबके जे गाँम छै ओतऽसँ हमर सबके स्टेशन बहुत दूर छै ओतऽ गरीबके जाइयोमे दिक्कत होइ छै पैदल जाए परै छै गाड़ी घोड़ा सब किछो नहि छै ओतऽ जाइके लेल तऽ आदमी सबके दिक्कत होइ छै